आंहा फट'ग्राफिनि जेबो सोलोंथाय गैया आं गावनो गोसो बायदि आं गावनि गोसोजों मावो आङो गावनि गोसो बायदि आङो फट' खेबो मा होनो फट' खेबनानै मोजां मोनो गावनो आं माने

आङो युटुबफोराव नायो फट'फोरखौ माबायदि खेबो माबायदि माबायो बेफोरनिफ्रायनो इसे आङो मा होनो आइडियाफोरखौ लायो आङो बेफोरनिफ्राय बेफोरखौ नायनानैनो आङो सोलोंदों एसे एनै जि हायो बिदि प्रफेसनेल फट'ग्राफारबो आङो नङा आं गावनो गावनि माबाजोंनो एसेसो माबानिफ्राय युटुब आरो इनस्टाग्राम फेसबुक बेफोरावनो आङो नायनानै गावनि गोसो बायदि आङो माने नाजायो आरो ना फट' लानो ओमफ्राय जेराव माब्लाबा सम लानानै

फेसबुकाव फेसबुक पेजफोराव आरो बिथिं इनस्टाग्रामफोराव फट'ग्राफारनि मोनसे कम्पिटिसन होयो माब्लाबा सम सम बेफोराव आङो जेसेबां हायो आङो नाजायो बाहागो लायो बेफोराव आङो बाहागो लानानै नायो मोजां मोनो नालाय ओंखायनो बाहागो लानानै नायो आं बेफोराव बेबायदि आंहा जेबो माने थुलुंगागिरि गैया आरो आंनि थुलुंगागिरि होननो गोनांबा आरो आङो थुलुंगाखौ बेफोरो युटुबनिफ्रायनो आङो लायो माबायदि खालामनांगौ माबायदि खालामनाङा माबायदि खेबबाथाय मा होनो फट'आ मोजाङाव फैयो माबायदि लाबाथाय बोरैबा बायदि खेबबा फट'फोरा क्लियार फैयो बेफोरखौ आं नायो नायनानै लानानै आं गावनो बेफोरनिफ्रायनो आङो सोलोंदों बेबायदि आंहा जेबो थुलुंगागिरि रावबो गैया